जी कु'न हांजी बोल्लो बस ठीक तुस सनाओ तुस हांजी हां हां हां हांजी तुस कुद्धरूं बोल्ला दे अच्छा अच्छा हां हां मैं आए दी ही इक बारी उद्धर

हां हां हां हां हां जरूर चाली प पञां ज्हार धोड़ी ते इन्ना ते लैना ही हां

हां हां फिर कल्ले थोह्ड़ी गान होंदा फ्ही सारा कुछ समान बगैरा आह्नना होंदा ते

हां हां हां ओ सिर्फ इक दा नि होना ओ सारें दा होना इकठ्ठा

हां हां ठीक ऐ कोई ना तुस मि ना एड्रेस भेजुड़ो इस्सै नंबर उप्पर ठीक ऐ अपना सारा हां हां ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ओके ओके ओके